मै ये नोटिफाई करना चाह रहा था कि हमारी कम्पनी ने डिसाइड किया है की इस साल के आखिरी तक हमको यह जो गिन पे हम लोग काम कर रहे हैं वो उसे लांच करना है तो अब आपके अंदर में जितने भी वर्किंग सेल्स काम कर रहे हैं उसमे जितने भी मल्टीपल इम्प्लॉय हैं उन सब को यह आप नोटिफिकेशन डाल दीजिए की सबको मल्टीपल शिफ्ट में काम करना है और आखिरी के मंथ तक हमें सारे काम ख़त्म करके उस लांच की डेट तक डेन को तैयार करना है हाँ आप मेल भी कर सकते हो इंडिविजुअली मेल डाल दो सभी लोगों को या फिर अगर इन सारे सेल्स के हेड अगर आपके कॉन्टेक्ट मे होंगे तो उन सबको पहले डाल दो ईमेल और फिर उनको बोल दो कि वे अपने उनके अंडर जितने भी काम कर रहे इम्प्लॉयज उन्हें ये सब चीज़ें बता दें जैसे हम पहले काम करते थे तो सैटरडे के दिन हॉफ डे और संडे के दिन ऑफ रहेगा बाकी जितने भी वर्किंग डेज रहेंगे उन सब में सबको मल्टीपल डेज मल्टीपल टाइम्स में काम करना पड़ेगा हाँ फिर से रिपीट कीजिए क्वेस्चन मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया हाँ हाँ जैसे वो पहले वो एट आवर्स वो काम करते थे तो हम उन्हीं हिसाब से पर कर रहे थे अब जब हम उनसे मल्टीपल शिफ्टस में काम लेंगे तो उनके टू या थ्री आवर्स बढ़ जायेंगे तो तब हम उनसे टू या थ्री आवर्स एक्स्ट्रा काम लेंगे तो हम उसी हिसाब से उनको पर भी करेंगे और उसी हिसाब से उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा

जी ओके हाँ नो ठीक है आप बस इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर कट नीचे आप भिजवा दीजिए